शादी जैसे बड़े समारोहों में पानी की मात्रा में जो व्ययवस्था की जाती है ग्रामीण क्षेत्रों में तो पानी की ज़्यादा समस्या नहीं आती है क्योंकि जिस जिस घर में शादी हो रही है उस उस घर में कुंए खुदे हुए रहते हैं तो कुंए में मोटर लगी हुई रहती है तो मोटर से हम लोग ऐसी बड़ी बड़ी टंकियों का जुगाड़ कर लेते हैं और उन टंकियों को पानी से भर लेते हैं जिसमें पानी की किसी भी प्रकार की हम को समस्या नहीं आती है और पूरी व्ययवस्था हम लोग कर लेते हैं और शहरी क्षेत्र में देखा जाए जब वो कुछ जैसे कार्यक्रम होते हैं शादी जैसे समाहरोह तो पानी की एक बड़ी समस्या है पानी हम को बाहार से केन से मँगाना होता है जिस जो पानी को तक हम पैसे से ख़रीदते है जो हमारे जीवन में पानी हमारे जो प्रक्रृति की देन है जो पानी को हम कभी ख़रीद के नहीं पिना चाहिए तो हमारा अधिकार है पानी को हम क्यों पैसे ख़रीद के पिए है लेकिन नहीं ऐसे स कार्यक्रमों में हम को केन ऐसे पानी वाला केन आता है हमारे बाज़ार में तो वो हम को ख़रीद के लाना पड़ता है और ऐसे कम से कम यानी कि उस को जनसंख्या को देखते हुए कि हम ने हमारे कार्यक्रम में कितनी जनसंख्या को बुलाया है उस हिसाब से हम पानी की मात्रा रखते हैं लेकिन स ग्रामीण क्षेत्रों में हम को पानी की किसी भी तरिक़े से समस्या नहीं होती है हम को जब पानी हमारे टंकियाँ ख़ाली होती है तो तुरंत हम मोटर चालू कर लेते हैं पायप से पानी भर लेते हैं और ताज़ा ताज़ा कुएं से निकला हुआ पानी हम सारे हमारे महमानों को पिलाते हैं